आज मैं आपको सूजी की रेसिपी बताती हूँ सूजी का हलवा एक आसानी से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट एवं पारंपरिक मिठाई है जो भारतभर में बहुत ही लोकप्रिय है जब कभी भी अचानक से घर पर मेहमान आ जाएँ तब आप झटपट से यह सूजी का हलवा बना सकते हैं क्योंकि एक तो इसे बनाने के लिए खास सामग्री की जरूरत नहीं है बनाने में भी आसान है जल्दी से बन जाता है और सबको पसंद भी आता है तो आइये आज हम इस स्टेप बाय स्टेप रेसिपी का पालन करना बताती हूँ सबसे पहले पकाने का समय बीस मिनट और तैयारी का समय पाँच मिनट कितने लोगों के लिए दो लोगों के लिए एक कप सूजी एक कप घी एक कप पानी और एक कप शक्कर चीनी पाँच बदाम कटे हुए पाँच काजू कटे हुए डेढ़ चम्मच इलायची का पाउडर यह सब समाग्री हैं पहले हम घी को एक टेबल में गर्म कर लेंगे और एक तरफ सूजी को भुंज लेंगे उसको हल्का हल्का ब्राउन होने तक भुजेंगे फिर उसके बाद उसको निकाल के रख देंगे फिर जो घी गर्म है उसमें हम इलायची पाउडर और लौंग पाउडर डालेंगे उसके बाद फिर हम सूजी सूजी डालेंगे फिर घी और सूजी को अच्छे से मिक्स अप करके फिर थोड़ी देर उसको ब्राउन किया फिर पानी डाल देंगे जो पानी हमने रखा था वह पानी डाला फिर उसके बाद वह पक जाएगा थोड़ा पकने के बाद फिर उसमें शक्कर डालेंगे फिर शक्कर डालते ही चम्मच को चलाते रहेंगे फिर बाद में जब चीनी और स सूजी दोनों मिक्स अच्छे से हो जाएँ पक जाए फिर बादाम कटे हुए डालकर काजू कटे हुए डालकर ऊपर से आप इलायची और ऊपर से आप ऐड कर सकते हैं बस धन्यवाद